हांवें एक फोटो बॉक्स टायप केल्लें जें हांवें म्हाज्या फ्रेंडा तेज्या बड्डेक गिफ्ट केल्लें आनी तें फोटो बॉक्स तितूं बरें अशें बॉक्साचें कवर काडलें म्हणटरी तें बरें स्प्रेड जावन पडटा आनी ते सायडीचे फोटू सगले बरे तरेन दिसोन येता आनी क्राफ आर्ट एंड क्राफ्ट म्हणल्यार एक अशी वस्त की बरी आवडी आवडीन केली न्हू जाल्यार कित्याचें कितें करपा शकता आमी आर्ट एंड क्राफ्टाच्यान आनी म्हाका हँडमॅड वस्ती आवडता कारण एकाद्यान कोणें बड्डे वाडदिवसा बीन ती गि ती भेट जर दिली आमकां जाल्यार किदें जाता की बरें दिसता किद्या तें आर्ट एंड क्राफ्टा खूब कश्ट पडटा करपा गेले जाल्यार आनी हँडमॅड वस्तू एखादी वस्त कोणेंय दिली गिफ्टान जाल्यार दिसोन येता की ते मनशान इतली यू नो कश्ट घेतला एफर्ट्स घालून ती वस्त तयार केल्या आनी ती वस्त सदांकाळ अशी दवरीन दिसता बरें दिसता खूब